ہاں السلام علیکم السلام علیکم اور ٹھیک ہیں آپ اچھا یہ پودا وغیرہ بیچتے ہیں آپ اچھا سپول سے اچھا وہ آم یہ یہ آم کا پودا مل جائے گا نہیں جو سپول جلع کا جو مشہور ہوتا ہے پرسدھ ہوتا ہے اچھا اچھا مالدہ آم مشہور آپ کے یہاں کا اچھا تو وہی پودھا لینا تھا اور جیسے یہ بیج وغیرہ لینا تھا یہ کیا کہتے ہیں کہ فل وغیرہ لینا تھا اسی کے لیے آپ کو فون کیے ہیں امرود کا پودا مل جاتا ہے آپ کے یہاں امرود کا جیسے امرود کا ہو گیا لیچی کا ہو گیا کٹہل کا ہو گیا اچھا یا آپ ہی کے یہاں سپول میں مل جائے گا یا آپ ہی کے یہاں سپول میں مل جائے گا اچھا اس کا ریٹ کیا ہے اچھا اچھا اچھا کٹہل کا کیا ہے اس کا جو پودا جو ملتا ہے سو پیس اچھا امرود کا پچیس روپے کا ایکھ جیسے پیس لیں گے اگر سو پیس لیں گے تو فر اس میں جو ہے کیا ریٹ لگے گا اس کا

اچھا اچھا آپ کی دکان جو ہے کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے اچھا تو ہم شام میں آتے ہیں آپ کے یہاں دکان پہ ہاں آپ کے دکان پہ آتے ٹھیک ہے السلام علیکم